आतां आमचे घरान म्हाजी दोगां भुरगीं आहा तीं सदां अशें कितें तरी कांम सांगलें जाल्यार तेंकां आयकोंक येयना म्हणळ्यार ती फॉनांतच गुंतलेलीं आसता हें कर गो तें कर गो एक वाक्य तांकां चार चार फावटीं सांगपाचें पडटा तरी ते आपलें तें सोडीत ना एक गॅसार कितें तरी दूध बीद थेयलेलें आसता तें दुद तापत दोवरलेलें आसता तें दूद सामकें वतून करपले तरी तेंकां तें वास येवपाक जायना म्हणजे वास येयना तेंकां तेंचे लक्षच नासता न्हूं फॉना शिवाय अशे कांय खूब शे गोश्टी जातात फॉनार आसलें कांय ना उलो केल्लेलो हा आवाज तेंच्या कानान वचना कितें तेचें लक्षच खंय आसा ते गॅमी घेवून खेळटा आनी कितें नाका जाल्लें खंयची पिक्चरां पळयता नाका जाल्ले खंयचे स्टेटस पळयता आनी हेंकां आतां कितें विचारशीत जर आं आं अशें अशें करून करून करून तें टायम बेस्टो वॅस्ट करीत आसता आनी कितें तरी अभ्यास करूंक सांगलें ना हांव अभ्यास करता तें माथ्यावयल्यान चादर घेता आनी होळू मॉबायलान तें वाचता कियतें करतात तें कियतें करता तें आमकां खबर नासता पण ते मॉबायलान ते कितें ना कितें करीत आसता म्हणजे टायम वेस्ट करता असो अभ्यास करपाचें पळयत ना फक्त मॉबायलान मॉबायलान आनी सद्दां तेंच कामां तेंची